जे केओ एखन ड्रॉइङ्गके शुरुआत कऽ रहल छथिन या ओ अपन हुनरमे सुधार करैके चाहै छथिन हुनका लेल इएह सलाह छै कि शुरुआतसँ जे छै से एहिमे चित्रकलामे जे छै से बहुत ही मेहनति लागै छै बहुत समय देबऽ पड़ै छै आओर हम हुनका इएह कहऽ चाहबै कि सबसँ पहिले छोट छोट चीजसँ बनाबैके कोशिश करैके चाही जेनाकि कोनो भी बॉडर भेलै या कोनो मतलब पत्ता भेलै पौधा भेलै कोनो फल भेलै तऽ एहिसब चीजके जे छै से पहिले बनाबैके चाही आओर एकर कोशिश करैके चाही आओर मतलब हम हुनका इएह सलाह देबनि कि बहुत मेहनतिके ई चीज छै एहिमे बहुत मेहनति करऽ पड़ै छै आओर समय देबऽ पड़ै छै आओर एहिठाम जहाँकि मतलब कोनो भी रङ्गके बात छै तऽ कतऽ कोन चित्रमे जे छै से कोन रङ्ग पड़तै इहो चीजपर विशेष धिआन देबऽ पड़ै छै तऽ हम इएह चीज कहबनि सबसँ पहिले ओ छोटे चीजसँ शुरुआत करथिन तकर बाद जे छै से आगाँ बहुत तरहके बहुत विभिन्न प्रकारके चित्र छै तऽ ओ चीज जे छै से बनाबैके कोशिश करथिन आओर